भारतीय समाजांत आमकां अशें तीन समाज पळोवपाक मेळटा हिंदू क्रिस्तांव आनी मुस्लीम ह्या तीन धर्माचे लोक रावतात म्हाका दुसऱ्या धर्मा बद्दल आवडटा तें म्हटल्यार क्रिस्तांव धर्मा भितर म्हाका तांचें तांचे फेस्टिव्हल आसा आसा क्रिस्मस ते म्हाका आवडटात तेंचे ती क्रिस्मसाची सजावट करतात ती खूब बरी आसता आनी पळोवपाकूय बरें दिसता खूब बरें तरेन तीं समजयतात डेकोरेशन करतात म्हाका तें तेमचें आवडटा मागीर तीं क्रिस्मसाक दोश नेवऱ्यो करतात त्योय म्हाका आवडटात आमच्या शेजाऱ्यांत क्रिस्तांवांचे लोक रावतात ते आमचे हिंदुचे कितें सण परबो उत्सव आसल्यार आमगेर येतात आनी आमी तेंगेर वतात तेंचे कितें फेस्टीव्हल आसल्यार एकमेकाचें नातें आसता तें बरें आसता तर अशें केल्ल्यान एकमेका कडेन बरे संवाद जातात उलोवपाक जाता क्रिस्तांव लोक जे आसा ते आमचे कडेन बरें तरेन उलयतात वेगळ्या धर्माचे आसात वेगळे अशें करून दाखयना बरें नातें आसा आनी हें म्हाका आवडटा